हूअं त मूंखे सभई पौधा वणंदा आहिनि पर मुंहिंजा प्रिय गुलाब जा आहिनि त मां वधीक गुलाब जा पौधा लगाया आहिनि उन खां सवाइ सावा धाणा पुदिना एलोवेरा तुलसी हीअ सभु बि मां लगाया आहिनि ऐं छो त गार्डन नंढो हूंदो आहे त वॾा बि पौधा न रखिजी सघंदा आहिनि त मनीप्लांट ऐं जेके टैरिस गार्डन ते अची सघनि नंढा वारा उहे मां लगाया हुन खां सवाइ एलोवेरा जा ॾाढा बैनिफिट्स हूंदा आहिनि स्किन सुठी थींदी आहे वार सुठा थींदा आहिनि त मां कॾहिं कॾहिं उहो हुन जे लाइ बि यूस कंदी आ ऐं ग़ुल जेके बि आहिनि सभु असां मंदिर ते चाढ़िंदा आहियूं ऐं तुलसी माता जा बैनिफिट्स त सभिनि खे ख़बर ई आहिनि त तुलसी त लगाइण ई खपे